हमारी राय में मछली पकड़ते समय हम लोग जब तालाब या जो है नहर में उतरते हैं गाँव में तब हम लोग आपस में मिलकर जाल को लेकर जैसे उतरते हैं और पानी में के अंदर जब जाते हैं तो एक तरफ से जाल लगाकर मछली पकड़ने के लिए एक किनारे से खींचना शुरू करते हैं और खींचते हुए दूसरी तरफ लेकर जाते हैं उसमें जो मछलियाँ रहती हैं किनारे लेकर जाकर जो है किनारे लेकर मछली को किनारे लेजा कर मछलियों के निकालते हैं और अब अगर उसमें बड़ी मछली फंस गई हो तो हम लोग काफी ख़ुश हो जाते हैं अरे अब तो बहुत अच्छी मछली फंसी है और जिससे सभी को बहुत ख़ुशी होती है तो क्या करते हैं कि सभी लोग मिलकर उस मछली को पकड़कर खूब हल्ला मचाते थे फ़िर दोबारा से अगर जाल को उसमें फेंकते हैं तो फ़िर खींचके खींचते हुए लेकर जाते हैं अगर एकाध बार में मछली छोटी या कम निकलती है तो हम लोगों को बहुत अरे मतलब मायूसी होती है कि यार अबकी बार तो बहुत छोटी मछली मिल गई है इस चलो फ़िर फ़िर भी कोशिश करते हैं फ़िर से जब जाल को लेकर अंदर जाते हैं फ़िर पकड़ते हैं मछली तो इस तरह से अगर बड़ी मछली मिलती है तो ज़्यादा ख़ुशी होती है और कुछ तो ऐसा होता है जब हम लोग मछली पकड़ने के लिए जैसे कटिया ओटिया लेकर जाते हैं तालाब के किनारे तो बैठते हैं तो वहाँ पर सभी लोग जैसे दूरी दूरी पर बैठते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो कोई इधर आकर हल्ला न मचाए ताकि जो है हम हमारे पास की मछलियाँ डिश्टर्ब हों इससे सभी लोग एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर बैठते हैं और वह बात भी नहीं करते हैं और बोलते हैं कि देखो कोई किसी से न बात करे न कुछ करे भई अपनी मछली मारे और किसी के बारे में कुछ न कहे कि हाँ तुम हमारे पास आ जाओ या क्या करो क्या न करो तो जैसे मछली पकड़ रहे थे तो पकड़ते हैं अगर जैसे उ कटिया पर जब डाले हैं तो बड़ी मछली मिल गई तो बोलेंगे यार हमको आ तो अच्छी मछली मिल गई है और हम तो इतनी बड़ी मछली पाए हैं वह बोलता है नहीं यार तुम कैसे इतनी बड़ी पाए हम तो छोटी पा रहे हैं तो इससे लोगों को भी अच्छा लगता है कि यार चलो आज हम तो अच्छी मछली पकड़ लिए हैं तो